आओर बिरहसीवला आम गाछ वृक्ष सेहो हम रोपै छी आम लीची कटहर तकर बाद जे है से अहाँके कहू जे है से सीसोके गाछ काते कात जे है से ठोकबबै छी तकर बाद अहाँके जे है से खैर बबूर सबके जे है से जे है से एखन जे है से सफेदाके जे है से एलै हँ तऽ ओकरो जे है से रोपबा देलियै हँ हर डेढ़ लग्गापर जे है से आमके गाछ सबके रोपै छी सीसो एक बीतपर ठोकै छी आओर ठोकबाके हम अपन जे है से काज केलहुँ हमरा तऽ जे है से पाँच कट्ठामे सीसोके कऽके तैयारी कऽके ओकरा तैयार भऽ गेल हँ तकरा बाद ओकरासँ हम जे है से बेचके ओकरा जे है से दस टाका जे है से नोट बनाकऽ हम जे है से अपनो घरमे हम जे है से केबार खिड़की चौखट सब लगबेलहुँ हँ नया मकान बनल हँ ताहिमे अपने गाछसँ हमरा जे है से फायदा भेल हँ आओर हम जे है से दिन राति जे है से कोन गाछ केना कतौ अँटतै केना रोपबै कतौ रोपबै एकरा सबके जे है से व्यवस्था कऽके जे है से हर डेढ़ लग्गा दू लग्गापर जे है से आमक गाछके जे है से रोपबै छी ओइमे जे है से ठाड़ पात सब जे है से बहुत गाछमे गाछ सटऽ लगैये तऽ ओकरा जे है से ओकरा जे है से हम जे है से नीचका ठाड़ि सबके काटि काटिके जे है से तकरा बाद ओकरा हटबेलहुँ ओकरा जे है से पानिके व्यवस्था सेहो हम बोर्डिंगसँ जे है से पानि ओकरा जे है से दै छियै पानि देलाके बाद ओइमे जे है से कीटाणु नाशक दबाइ सब सेहो जे है से दै छियै जाहिसँ एकरा जे है से अइ गाछके जे है से चुट्टी लागि जाइ छै कखनो जे है से ओइमे कीटाणु जे है से बुझाइए जे की अइमे कहींसँ लागि गेलै ओकरा जे है से चून लऽके ओइमे थाइमेट दऽ कऽ आओर दबाइ सबके तऽ हमरा नामे बहुत जे है से बिसरि जाइ छियै ताहि लऽ कऽ जे है से बहुत दबाइ जे लोकेसँ पुछि पाछिकऽ आरो दबाइ कऽके जे है से सबके जे है से केलहुँ लीचीके केना जे है से ई ठीक रहत कटहर केना ठीक रहत हम जे है से करीब जे है से एकाध सए लतामक गाछ सेहो रोपि देलहुँ जेकि ई सब जे है से फरतै ओकरा आदमीके जे है से राखिके ओकरा रखबारी करबबै छी जे लोक उपद्रव नहि करै घेरा नहि पार लगैये बहुत हम पाँच कट्ठाके तऽ जे है से बाँस काटिके हमरा ओकरा बाँस सेहो जे अइसँ हम बाँसके जे है से करीब बीस बीट बाँस रखने छी ओकरा काटिके जे है से ओकरा जनसँ बत्ती चिरबाके ओकरा घेरकऽ ओकरा जे है से पानि बोरिंगसँ पाइप लगाके पानि दऽके ओकरा जे है से हम जे है से व्यवस्था करै छी तै लऽके सब वस्तु जे है से ठीक रहैये आओर ओइसँ उपार्जन जे है से हम सेहो करै छी आओर दस टाका फायदा होइए जाहिसँ गुजरि चलैये जे है से इएह हमर जे है से जे लाइन अइ